कुपोषणके शिकार बहुत भऽ रहल छै बच्चासभ एहिके लेल सरकारो कने दोषी छथि एकटा शिकायत अछि सरकारसँ जे जल नल योजना जे बनेलथि ओ सराहनीय छनि लेकिन ओ सभ जगह चालू नहि भऽ सकलै कतहु कतहु सुनै छियै जे चालू छै हुनकर नब्बे परसेंट जे छनि ई मिशन फेल छनि ताहि दुआरे साफ पानिके वजहसँ नहि भेटलासँ बच्चासभके कुपोषणके शिकार सेहो भऽ जाइ छै आओर गरम पानि कऽ कऽ पीबाक चाही बचेबाक लेल हुनका भोजन साफ सुथड़ा जगहपर रखबाक चाही ओकर भोजनके देखरेख देखबाक चाही ताकि बच्चासभके कुपोषणके शिकार नहि भऽ सकय बाँकी जल पानि जे छै ओ अहाँकेँ शु शुद्ध आओर साफ रहबाक चाही एहिमे कोनो तरहके दूमति नहि हु हुनकर समाधानके लेल सरकारके छनि जे जल नल योजनाके दुआरा चालू करबावथु आओर सभके स्वच्छ पानि भेटबाक चाही आओर भोजन शुद्ध पकय ओहिके लेल सरकारो अथि छथि जे जल नल योजना हुनकर सुचारू रूपसँ चलनि